हा कोई बि पॉलिसी वठणु कारणि जेके बि एजेंट ईंदा आहिनि उहे असांखे काफ़ी सुठी तरीक़े सां सम्झाईंदा आहिनि पंहिंजी आसान भाषा में सम्झाईंदा आहिनि जेको असां सम्झी वेंदा आहियूं उहे असां हुते असां हुननि ते खोड़ विश्वास कंदा आहियूं और विश्वास जा पात्र बि आहिनि जंहिंमें असांखे उन्हनि खे पेपर ॾियण में ॻोल्हण में गॾु करण में कंहिं बि प्रकार जी दिक़त न ईंदी आहे छोकी पॉलिसी एजेंट जो कम ई आहे सुठे ढंग सां सम्झाइणु उन जी शर्तियूं सम्झाइणु उन हिसाब सां दस्तावेज़ वठणु ऐं उन सां करणु जंहिंसां असांखे पालिसी में कोई दिक़त न ईंदी आहे खेत्रीय भाषा में कंहिं बि प्रकार जी दिक़त न ईंदी आहे और उहो असांखे उन सां पंहिंजो जेको कमु आहे करे वठंदा आहियूं उन जी शर्तां सम्झी वठंदा आहियूं असांखे कंहिं बि प्रकार जी कोई दिक़त न ईंदी आहे छोकी उहो असांजा विश्वासपात्र हूंदा आहिनि